नोंनाव मैगं दङ मा आंनो नांगौ फोरला खुमब्रा जोगोनार आलु दालि नांगौ हागौबा एसे बुरजा बुथुमलाय सेरबासो दस केजिसो ए बुथुमदो हागौमानि आंनो फन्द्र' केजिसो नांगौ ए औ औ दे लाजोबगोन दे हागौमानि नोङो एसे बुथुमबाव नांजोबगौ गासैखौबो औ गासैखौबो लाजोबगोन आङो गासैबो बुथुमजोब थाइबें खुमब्रा फोरला बानलु आलु गासैखौबो नांगौ हा नांगौ सेरनैसो सेरथामसो एसे बुरजा मानसि दङ'ना ओंखायनो आलासिफोर फैगोन ओंखायनो आंनो नांगौ मैगंखौबो बुरजा नांगौ गासैखौबो एसे बुरजा बुरजा होजोब हागौमानि सेरबा सेरबा औ दे आं दा लायगोन दा बुथुमग्रो दे बुथुमग्रो नोंहा बुथुमनानै दोनग्रो मोजां मोजां मैगंआ बुथुम आरो औ दे एसे मोजां मोजां जानायना मैगंआ मोजां मोजां बुथुमनानै दोन पटल फटाल गासैखौबो हा नांगौ मैथा बांगालबो नांगौ मैथा गोजाबो नांगौ बानलु सोद्रोमैखिया भिन्दि फोरला थाइबें खुमब्रा जोगोनार फान्थाव मैगं मोजां मोजां दोन गासैखौबो औ आरो आनारस थाइजौ थुइजौ खान्थाल खुन्थाल दंबाबो दोन बेखौबो बायजोबगोन आङो औ औ गासैखौबो दोनजोब मा मा जाग्रा लोंग्रा दं दा मा मा मोनो नांजोबथारगौ आंनो हा गासैखौबो नांजोबथारगौ आंनो अ औ दे